हेल' औ मोनसे पार्सेल सफैनांगौ दंमोन ना सिडलि सामथाइबारि एडड्रेसा कक्राझार नौनोगोरमोन

गाबोन दा बिदिथ' जानाय नङामोनदां मानो होनला आं दहाय फुङावनो आंनाव मेसेस फैदों थारमानिहाय आंनोहाय नांसिगौमोन आरोना पार्सेल खौहाय खयथासोयाव

एसे थाब मोनबा जागौमोनदां बाइलेन फाइभ

एसे थाब ओहो ओहो गैया माने आङो बिदिनो फाइभ फरटि सोयाव लाबो जागौमोन खोमा औ माने एसेनो थाब मोनो बेसेनो मोजांमोन नालाय आं आलादा जायगायावबो थांनांगौ

औ दे बिदिनो औ दे नाथाय औ औ जेसेबां थाब हायो एसेबां फैबानो जाबाय आंबो दस्रायाव थांनांगौ ना औ दे बिदिबा औ